हँ पर्बमे अपने सब जे कहै छै केना केना करै छियै आर हाथ उठबै छी आर कोन पर्ब छठि पर्ब होइ छै

हँ बारै उरै छियै नहि मरुआ कदुआ आरु तब जाए कऽ छै नहाए खाए छियै तब खरना होइ छै सब कूटै काटै छै ने पकाए उकाएके तब जाए कैरिके हाथ उठबै छियै ठीक हइ आरो जे कहै छै कोनो आरो हो जेना होली होइ गेलै होलीमे सब की बनबै छी हँ आरो सब त्यौहारमे जेना होइ गेलै अथी होइ गेलै दुर्गा पूजा होइ गेलै ओ सबमे हूँ इएहा सब होलै ने ओ सब हँ हँ सब हाथ उथ उठाएके तब जाके अथी करै छियै ने तब होलाई गेलै निस्तारके बिहान होइके एगो निस्तार दिना सब किछु खाना उना खाइ छी

हँ अच्छा ठीक छैनि तब इएहा सब जाए कऽ करै छियै एनाहिए ने पर्ब उरब हँ तब जाके आरो तब जाके आरो त्यौहार सब केना होइ छै ये करै छी जेना होइ गेलै आइ गेलै जन्मष्टमी आबि गेलै ओ सबमे की सब आर बारै छियै हमरा आर पता नहि छै

सब नहाए खाए करै छथनि नहाए खाएके तब अथी करै छथिन

ठीक